चलै नहि आबै तऽ अङ्गने टेढ़ कहऽके मतलब छै जे कओनो एहन काज जे अहाँकेँ करऽ नहि अबैया अहाँ ओकरा नहि कऽ सकैत छियै आओर अहाँ ओहि काजे पर प्रश्न चिन्ह ठाढ़ कऽ दै छियै आब जेना मानि लीअ अहाँकेँ कहलक जे मोटरसाइकल चलाके लाबऽ लेल किनको बैसा कऽ लाबऽ लेल अहाँ मोटरसाइकलसंँ हुनका खसा देलिअनि अहाँकेँ चलबऽ नहि अबैया तऽ आब अहाँ की कहलियै एऽ रोडमे तऽ से गढ्ढा रहै जे गढ्ढाके कारण हम खसि पड़लियै तऽ एतऽ कहबी छै जे चलऽ नहि आबै तऽ अङ्गना टेढ़ तेनाही मैथिलीमे कहावत छै बानर की जाने आदिके स्वाद कहऽके मतलब छै जे बानरके जे अहाँ आदि दऽ देबै तऽ ओ ओकर स्वाद की बुझतै बानरके अहाँ कओनो नीक चीज देबै तऽ अहाँ देखबै ओकरा नोचि नाचिके ओ फेक दै छै तऽ बानर की जाने आदिके स्वाद तेनाही कओनो मूर्खके जे अहाँ कओनो विद्वान विद्वानक गप बतेबै तऽओ ओकरा समझमे नहि अबैत छै अहाँ ओकरा कओनो परिभाषा बतेबै तऽ ओ परिभाषा नहि बुझैत छै तऽ ओतऽ कहबी छै की बानर की जाने आदिके स्वाद